जोंनि जायगायावथ' बिदि बिदि ना मोनो फिथिख्रि मोनो मावा मोनो बोथिया मोनो आरो थेंगोना मोनो नास्राय मोनो माखौ हमो मोनजोबो बामि थुरि गासिबो खुसिया गासिबो दंजोबो जोंनि जायगायाव मोनजोबो स्लुइस गेट हगारबानो बेसे हमनो मोनो जोङो ज' ज' लाइयो थाङो जोबथा नाखौ मोनखायो जोंनि जायगायाव मावा आरो फिथिख्रि बे नास्राय फिसा फिसा थेंगोना थेंगोना आरो खुसिया बामि मा दं दैआव बेखौ जोङो हमजोबो आरो मोनो जेखाइजों लाइयो बायदिसिनाजों लायो हमजोबो जोङो हमै गैया औ बोथियाफ्रा दामा बेसे एक्स' मावायाबो दामा बेसे मावाखौ एखमबा फनसासनि मोनजायो एखमबा एक्स'नि मोनजायो बोथियाथ' एक्स'खा बामि आरो थुरि दं बायनानैनो जानो हाया दामा गोसा आरो खुसिया दं आरो मागुर दं आरो थेंगोना दं बिराथ ना दं जोङो हमनानै जायो औ बामियाबो जि दाम गोसा खुसियाबो जि दाम गोसा आरो थेंगोनायाथ' थेंगोना दाम गोसा सिंगिफ्राबो दाम गोसा